ہمارے یہاں ایل پی جی گیس ہے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور پہلے کے ٹائم پہ چولہا ہوتا تھا تو چولہا تو خاص طور سے آنگن میں ہی بنتا تھا کیونکہ دھواں کی وجہ سے گھرکالا نہ ہو جائے اس لیے چولہا کو آنگن میں ہی بناتے تھے اور اس سے بہت زیادہ بارش وارش ہو جاتی تھی تو بہت زیادہ دقت ہو جاتے تھے اور چولہا گیلا ہو جاتا تھا اور بارش میں کھانا کیسے بنائیں یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا تھا اور لکڑی بھی بھیگ جاتی تھی جس سے کھانا بنانے میں بہت زیادہ دقت ہوتا تھا اور آج برتن بھی گندا ہو جاتا تھا کالا ہو جاتا تھا اور دھواں سے بھی بہت سارا پرابلم ہو جاتا ہے استعمال ہو جاتا ہے دھواں دھواں سونگھنے سے اور اسی لیے ایل پی جی گیس بہت زیادہ فائدے مند ہے جسے ہم لوگ کھانا بناتے ہیں بہت آسانی سے کھانا بن جاتا ہے اور ہر جگہ اویلیبل بھی ہے ایل پی جی گیس لیکن اس سے نقصان بھی ہے ہمیں اسے بچوں کو دور رکھنا چاہیے کیونکہ ایل پی جی گیس اگر تھوڑا سا بھی اس میں کہیں سے بھی تو آگ واگ لگ جائے گا تو بہت زیادہ ہی سلینڈر پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور بچے سب بدمعاشی کرتے ہیں اس لیے تو ہم لوگ کو تھوڑا احتیاط بھی کرنا چاہیے کہ بچے وہاں پہ نہ جائیں گیس کے پاس کچھ نہ کیرں اور ہمیں دھیان دینا چاہیے باکی تو ایل پی جی گیس بہت بڑھیا ہے اور آج کل کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ صحیح ہے کیونکہ بارس بے وقت ہو جاتی ہے اور دقت ہو جاتا تھا پہلے اور اب صحیح ہے اب دقت نہیں ہوتا ہے